आङो मोनसे समाव ओरैबायदि गोब्राब खामानि सासे सुबुंजों आङो मावफानांगौ जादोंमोन बेजों मावफानाय समाव आंहा गोबां जारलायाव गोलैदोंमोन गोबां जेंनाजों आङो बे खामानिखौ माने बारग'नांगौ जादोंमोन आरो ना